आथिखालाव ग'थ'फ्रा गोबां गोदान गोदान गेलेमु गेलेनायखौ जों नुनो मोनो मानोना गोदो जोंनि समाव जोङो जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो गेलेबोबाय थानाय बाथा खेलानिफ्राय लानानै खै काबादि गस्ला सार्ट थाइबें सिखाव बायदि सिबोद बायदि गेलेबोदोंमोन नाथाय दानि ग'थ'फ्रा बांसिन मदार्न गेम गेलेयो फुटबल क्रिकेट भलिबल आरो काराते फोरनि खेला बेफोरखौसो बांसिन जों गेलेनाय नुनो मोनो मानोना बेफोर खेलाजों आजिखालि गावनि इयुन दानायाव गोबां बिहोमा मोनो आरो आजै आजौनि खेला जों गेलेनाय बेफोरजों जोंहा जेबो गोजौ थाखोआव खेला जायिनि जाहोनाव बेफोर खेलाजों जेबो बिहोमा मोननाय जायिखाय दानि ग'थ'फ्रा बांसिन दा नि गोदान मुगानि गेलेनायफोरखौसो बांसिन गेलेनाय जों नुनो मोनो आरो मबाइल जुगाव जोङो दा बांसिन ग'थ'फोरखौ मबाइल आवनो गेलेनाय नुनो मोनो जों मबाइल गेम जेरै बिजिएमआइ मबाइल लेजेन्द आरो बायदिसिना गेम दं जायखौ जों बुंनानै बुंफोरजोबनो हाया बेफोराव बांसिन गोसो होनायखौ जों दा नुनो मोनो देहानि गेम आवबो गोबां खेलाखौ जों गेलेनाय नुनो मोनो दानि ग'थ'फोरखौ आरो गोबां इन्टारेस्त लानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों दानि गथ'फोरनि गेजेराव बिदि गेलेनाय बादायलायनायफोरनि सायाव मानोना सिगां समाव गोबां खेला जेरै मदार्न बेडमिन्टनस निफ्राय लानानै बास्केटबल फोरा जोंनि समाव जों उन्दै समाव बारा गोयि बायदिमोन जोंनिथिं ओंखायनो जों आजै आजौनि खेला बा हारिमुवारि खेलाफोरखौ जों बांसिन गेलेनानै थाबोनाय जाहोनाव जों बेफोर खेलाखौ बारा रोंनायबो जाला बा मिथिलाबो